ہلو جی سر ہاں سر انعام الدین بول رہے ہیں ہاں سر آپ کی کتنی زمین ہے جی سر

اچھا جی سر سر پہلے زمین دیکھوں گا اس کے بعد دیکھنے کے بعد ہی بتلاؤں گا آپ کو کہ کیا ہو رہا تو پہلے دیکھوں گا زمین اور زمین میں کیا کیا لگا رکھے ہیں اس کے بعد نا

ہوں سر کتنا کتنا بیگھہ زمین ہیں بیس بیگھہ تو دس بیگھے کٹھا مانے دس ہزار بیگھہ تو جوڑ لیجیے کتنا ہوگا دس ہزار کا ایک بیگھے کا دس ہزار تو اسی حساب سے اگر دیکھنے کے بعد اگر کچھ لگا تو پھر بڑھانا بھی پڑے گا نہیں سر ہاں ہاں سر ہاں سب کم سب کم کرتے ہوئے ہاں سب کرا سکتا ہوں ہوں سب کا الگ الگ چارج ہوگا نا ہاں کوئی بھی کام ہو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو بتلاؤں گا کہ کیا چارج ہوگا ہاں تو ہوں ہوں ٹھیک ہے پہلے دیکھ لوں گا اسی حساب سے آپ کو بتلاؤں گا کیا ہوگا ہوں ٹھیک ہے سر رکھتا ہوں ٹھیک